आङो आंनि मोसानायाव देंखोफोरखौ ओरैबायदि सायखयो दि आं मोसानो हानाय जेरै हिफब क्लासिकेल दान्स बायदिखौ आङो नायनानै सायख'यो आरो मिउजिखफोरखौ नायनानै सायख'यो माबायदियाव माबायदि स्थेब दिहुननानै दिहुनोब्ला मोसानायखौ समाय होनो हायो आरो मिउजिखफोरजों गानफोरजों स्थेबफोरखौ दिहुननानै मिलाय होनो हायो बे बायदियै आङो बासिनाय जायो आरो मोसानाय जायो आरो मोसानाय जों लोगोसे आङो गावनि रोंगौथिखौ देखायनायजों आङो गोजोननायखौ मोनो आरो आरो आङो गोबां जायगायाव फारथिसिफेथ खालामनानै देरहासार बान्थाखौ मोननो हायो आरो गुबुनफोरनि गोसोखौ आंनि मोसानाय आरो मोसानायनि देंखोफोरजों आङो गुबुनफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो हायो थिख बे बायदिनो आङो मोसानायाव देंखोफोरखौ आरो मिउजिखफोरखौ नायनानै आङो सायख'नानै मोसानाय जायो